सरासनस्रायै चिरां जिल्लायाव आबाद मावनानै जानाय एबा आबादनि गिबि दिहुनथाय होननानै बुङोब्ला गुबैयै माइ आबाद फाथो आबाद बेनि अनगायै सबाय सिबिं बेसर बेफोर आबादखौ गाहायै दिहुननाय जायो चिरां जिल्लायाव दै जगायथायनि थाखाय ख'ना खनला गासैबो जिल्लानि ओनसोलफोराव दासान्दि हास्लाबजोबनाय जायाखै चिरां जिल्लानि साहा फारसे थानाय भुटान हाजोनि सेर सेर गोबां दैनि आंखाल जानायलाय बेफोर ओनसोलफोराव माइ आबादफोरखौ बांद्राय खालामनाय जाया बेनि अनगायै गोबां गोरान आबाद जेरै सबाय सिबिं बेसर बेफोर आबादखौ दिहुननाय जायो चिरां जिल्लानि खोला बाहागोआव दै जगायथायनि राहा दं हिसाबै बेवहाय बांसिनै माइ आबादखौ दिहुननाय जायो गुबैयै चिरां जिल्लायाव माइ आबादखौ दैज्लां बोथोरनि अखा हादैजोंबो गोबां ओनसोलफ्राव दिहुननाय जायो जेराव दै जगायथायनि राहा गैया बेवहाय दैज्लां बोथोरनि अखानि दैजों माइ आबादफोरखौ दिहुननाय जायो सरासनस्रायै चिरां जिल्लायाव खुसेर फाथो मैगं थाइगं आबादखौ दिहुननाय जायो दा चिरां जिल्लायाव सिगांनि आबाद दिहुननायनिफ्राय आथिखालाव गोबां गोनोखोआरि आदबजों आबाद दिहुनथाय हाबाफारिखौ जौगाहोनाय नुनो मोननाय जादों जेरै ट्रेक्टर जों हाल एवनाय आबादथिलियाव रासायनारि हासार होनानै आबाद दिहुननाय बेफोर खामानियाव बांसिनै जौगाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लाखौ आबाद दिहुनथायनि गाहाय जायगा होननानैबो जोङो बुंनो हायो मानोना चिरां जिल्लायाव बांसिनै आबाद दिहुननायानो माइ आबाद बेसर फाथो जुखाम सिबिं सबाय आरो गोबां मैगं हारिनि आबादफोर जायो चिरां जिल्लाजों भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय बिमा दैनि फुलुंजोंबो गोबां मैगं थाइगं आबाद दिहुननाय जायो मानोना दैज्लां बोथोराव भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनानै बिमा दैया गोबां ओनसोलफोराव फुलुं हासार गालाङो आरो बे फुलुं हासारफोरावनो गोबां मैगं थाइगं आबाद दिहुननाय जायो जेरैहाय मुला दालि गाजर आलु बादाम बेफोर बायदि बायदि मैगंफोरखौ चिरां जिल्लायाव दिहुननाय जायो गुबैयै दालि आबादखौ चिरां जिल्लानि बिजनि महकुमायाव बांसिनै दिहुननाय जायो